नै आबौमोन नोंसोरो देनां फरायनानै देरबाय लावबाय नोंसोरथ' दा खेथिखौ मावनो रोंनाय नङा जोंहा बिफायानो बिदि मावनानै हायैनि थाखाय जेनबोबाय सिगांथ' मावबोदोंमोनानो दा हाला बियो एसे दुरबल जाबोबाय बोराइबायबोना बेनिफ्राय दा नै फिसाफोराबो देरबाय नोंसोरथ' दा खेथि मावनो हानाय नंला जों मावबोनायखौ हानाय नंला जों मेसेङावबो जिंखा भिनदि लेस्रा मावनानै जाबोबाय माबाखौ बे दैज्लांनिखौबो मैथा मैगं जेबो फोनानै जाबोबाय दैज्लांनिया बेनिफ्राय माइ गायबोबाय खोथिया फुबोबाय बेनिफ्रायथ' दा हानाय नङा नोंसोरो नोंसोरो दा जेरै बिफाया हाया हाया जादों बेबायदिनो नोंसोरो दा गोदानयै फरायनायाबो जोबबाय नालाय नों माबा मोनसे बिजनेस खालामनानै जादो नों खेथि मावनो हानाय नङा बिदि होन्नानै बुजायनो सानदों र' आं फिसौफोरखौ दा लायोना लाया फिसौफोरा फिसौजो सासे दङ बियो दा मेट्रिकआनो होयाखैर' दा बे फिसौला सासेया माबा मोनसे बिजनेस खालामनानै जाथोंसै बेथ' खेथि मावानो होनबायथायो हायानोनो आं खेथि मावनानै जाया आं माबा मोनसे बिजनेस खालामनानै जागोन ओरै होनदों दे होनबा नोंनिनो गोसो आं बेखौनो बुंबाय आंनि न'खरनि बिखयै आरो बेनिफ्राय फिसाज्लायाबो होनबाय आं खेथि मावनो हाला बेलेगनोनो थिखा होनानै जाबाय थासिगोन आं एसे ओरैनो बे दा पेन्सन मोनसानदि सुकिदार नालाय बिदि जासिगोन ओरै होनना बुंदों दा सानै गथ'खौ आं फोरोंनो हाबानो जाबाय होन्नानै आंहाथ' दा बुरैबाय नालाय मोनजाला मोनजाबाबो जासिगोन मोनजायाबाबो जासिगोन थैनानै थांबाबो जासिगोन बेनिफ्राय दा बे फिसौफोरखौ बिदिनो बुजायदोर' आं आंसो बुजायदों नों बिजिनेस खालामना जागोन ना फरायबावगोन आं बिजनेस खालामना जागोनलै आबै ओरै होनदोंर' गथ'आ बेनिफ्राय नानिखौर' बिफाया होनदों जेसे हागौ इसे फरायनो हागोन दे जों खस्थ'यैबाबो ओरै होनदोंर' सानैल' गथ'आ हिन्जाव सासे हौवा सासे बिसोरखौ जों बिजनेस खालामो ना मा खालामो बिदिनो जाथोंसै संसारखौ जों आरो बिदिनो धोरोमानो बेनो धोरोमा बाथौआनो जोंनिया आं बेलेगाव थाङा बेनोसै माइ खेथिखौ जोङो जेथोयावनो खोथिया फोयो जेथोयाव खोथिया फोनानै आसाराव गायो आसाराव गायो हाउनाव गायो भादोरबाथाय जोबहैबायानो बिदिजोंनो दा गोदान गोदान माइना गोदान गोदान माइया माबा साफर आयजुं बेनिफ्राय आरो माबा मा होनोमोनलाय अ बै थुमफ्रु थुमफ्रु माइया मा मोनलाय बेखौबो गायो आङो नामखौ मोजां मिनथिजोबालायो बेनो मा होनदोंमोनलायो खंखस नामा बेफोरखौ गायोर' बेनिफ्राय जोंहा बांसिन साफरखौनो गायो बिदिनो बिनिफ्राय सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग माइ गायो बिदिनो मिथिया दे आं माइखौ बारा खेथि मावनायखायबो बुरैबायबोना सिगां गायनायाव थाङोमोन दा हाला थांनो खेथि मावनो आग्लानि माइ गायनाय आग्लालाय जोङो दाङा बुरि गायोमोन जोसा गायोमोन माइस्लि गायोमोन माइस्लिखौसो जों ओंखाम गोदान जायोमोन आगन मासोआव आरो फार्स्ट गायो आसार मासो ना हाउन मासोआव आखाइ लायोमोन दा गैया दखन बिदिबो लानाय आ जेसे हागौ एसे आंहा खोथिया गायनानै जानायसो दानिथाय देग्लाय बेराद एम्फौ जादों जोंनि जायगायाव गैथारा माइयानो बिदिनो जायोहाय इसोरफोर